माइ गायनायजों लोगोसे मा मा मावनो हायो जोङो माइ गायनायजों लोगोसे माया गायो जों माइ गायखांनानै जोङो मालाबा बे माइ गायनायनि आलिआवनो जों सबाइबो गायनो हायो सबाइ खेथि आरो बेखौ गायखांबा उनावहाय बे बारिफ्राव जोङो हालौनानै माइ गायखांबाथाइ लाफा मुला फानथाव बेलाथि बेफोरबायदि गायलांबाय थानो हायो आरो जोङो आरो खफिबो उनावहाय गायलाङो उननि खेथि खालामलांनो हायो आरो जों माइ गायखांनायनि उनावहाय बिदिनो अनेक गायो जोंहाथ' लाफा लाइ खफि फानथाव बेलाथि आलु बिदिनो गायनानै जाबाथाइ जाख'नो हायाबा फानहैयो आरो जोंहा मालाबा बिदिनो बेफोरखौ गायनानैनो खरस जानांगौ जायो जोंहा नखराव सबाइफ्राबो जाबालाय आलिआव गायनायफ्राबो जाबालाय मोनो एखौबो मोनजायो बहुद मोनजायो माइ गायखांबाथाय बिदिनो गोरान खेथि खालामो आरो जोङो अनेग गायो फानथाव बेलाथि फानथाव गोलाउ गायनानै बिदिनो गायखांबाथाय इदिनो जाबाथाय जाख'नो हायाबा फाननानै इसे इनै खरस जानो आन्था फैसाफोर मोनो आरो जोंहा